हांव म्हापसा शहरान रावता म्हापसा शहरान सगळ्याकून फॅमस म्हटल्यार सगळ्याकून पयलू आमकां म्हापशेचो बाजार लक्षांन येता म्हापसा बाजारांत कपडे भाजी नुस्तें कडधान्य सगळें कितें गावता आमकां बाजारांत आमकां आमचो बाजार सोडून खंयच दुसरे कडेन वसपाची गरज ना म्हापशाचो शुक्रारचो बाजारा बाजार करपाक सगळ्यां गोंय भरचे लोक येता आमच्या म्हापशाचो शुक्रारचो बाजार खूब फॅमस आसा म्हापशा जसो बाजार फॅमस आसा तशीं आमचीं म्हापशेंची देवळांय फॅमस आसा सगळ्यांकून दुसऱ्या प्रमाणान सगळ्याकून दुसरी व्हडली जात्रा सादर जाता ती म्हणजे आमच्या बोडगेश्वराची जात्रा बोडगेश्वर बोडगेश्वराचे देवूळ बोडगिनी ह्या जाग्यार आसा बोडगेश्वराच्या देवळांत हांव म्हजे फ्रँड्स आनी आमची अख्खी फॅमिली दर आयतारा देवाचें दर्शन घेवपाक वयता देवाचें दर्शन घतुकूत थयसर सायडीक वडा कडेन आमी घाराणे घालून घेता घाराणें घालतकूत आमी थंय वीस ते पंचवीस मिनटां बसता थंय बसलुकूत देव सामको आमकां समोर दिसता आमचे मन प्रसन्न जाता आनी आमी एकामेकां कडेन थयसर उलोवपाचेय करता बोडगेश्वराचे देवूळ जालें तर आमकां प्राचीन हनुमानाचें देवूळ म्हापसा आसा लक्ष्मी नारायण सातेरी देवीचें देवूळ सुद्दांय म्हापशांय आसा विठ्ठल रकूमाइचें देवूळ कृष्णाचें देवूळ सुद्दां म्हापश्यां आसा आनी ह्या सगळ्यां देवळानीं वेग वेगळे उत्सव चालूच आसता म्हापश्यांतलो शिगमो आनी कारनिवल पळोवपाक अख्ख्या गोंयचे लोक गर्दी करता म्हापश्यान शिव जयंती सार्वजनीक गुडी पाडवो सगळ्याकून व्हडल्या व्हडल्या प्रमाणान सादर जाता